हा असांखे खेती करण लाइ क़र्ज़ु खणिणो पवंदो आहे शुरूआति में त ॾाढी परेशानी ईंदियूं आहिनि सोचिणो पवंदो आहे की क़र्ज़ु असां कीअं खणूं कीअं न खणूं कीअं केरु केतिरो ॾींदो केतिरो न ॾींदो खे ऐं हींअर त सरकार घणे ई योजना शुरू कई आहे जंहिंमें थोरो असांखे आथत आयो आहे ख़ुदि जी ज़मीन पर गिर्वी रखी करे वियाज ते लोन वठी क़र्ज़ु करिणो पियो आहे आमतौर ते किसाननि जो क्रैडिड कार्ड बि ठही वियो आहे जंहिंखे ग्रीन कार्ड बि चयो वेंदो आहे भारत सरकार घणे ई बैंकुनि में जीअं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नवाड सां गॾु मिली करे उणिवीह सौ अठानवे में हे शुरूआति कई हुई जंहिंमें ज़मीन काग़ज़ु रखी त चार परसेंट वियाजु मिलंदो आहे टीं लखें रुपयो उपलब्ध करायो पर असांखे थोरो आरामु मिली रहियो पर जॾहिं ॿाहिरां क़र्ज़ु खणी ॿारनि खे ईअं खेती करण लाइ असां घुरंदो आहियूं त ॾाढी मुश्किल ईंदी आहे थींदे ऐं क़र्ज़ु कीअं चुकाईंदासीं हिन कम जो थोरो उतां थोरो ॿिए हंधां करे कमु कंदा हुआसीं जंहिं मुश्किल में सामनो करिणो पियो हो क़र्ज़ु ईअं लॻंदो की हिकु मर्ज़ु आहे मजबूरी इंसान खे क़र्ज़ु खणण ते मजबूरु कंदी आहे अगरि खेती करणु कॾहिं बरसाति न पवंदी त क़र्ज़ु खणणो ई पवंदो आहे उन जे करे असांखे ॾाढी दिक़तियूं ईंदियूं आहिनि त ऐं असांखे को अहिड़ो ओड़ो घुमणो पवंदो आहे केरु विश्वास बि कोन कंदो आहे क़र्ज़ु खणंदा आहियूं त उन्हनि खां डबल त वियाजु भरे भरे थकिजी पवंदा आहियूं आमदनी अठन्नी ख़र्चो चार रुपयो थी वियो आहे त क़र्ज़ में खणण में असांखे ॾाढी ॾाढी दिक़त परेशानी थींदी आहे